सद्द्याक आतां स्टोक मार्केट म्हूण हो जो विशय आसा तो आतां स्पेशल विशय म्हूण शिकता खुबशे जाण

बाय म्हणजे एक मार्केट आसता एक व्हडलो असो मार्केट आसता जो पयलींच्या टायमार कशें आसतालें लोक फिजीकली वचून ट्रेडींग करताले फिजीकली वचून एक स्टोक बाय करताले सॅल करताले एक जो पेपर आसता तेजेर बाय ऑर्डर करताले सॅल ऑर्डर दिताले तशेंच आतां कशें आसा आतां लोक ऑनलायन ट्रेडींग करूं शकता आतां वेगवेगळे ट्रेडींग अकावंट जाल्या वेगवेगळे ब्रोकर्स आसा ते किदें करता तुका फ्रीन डीमेट अकावंट ओपन करपाक दिता जर तूं तुजो डायरेक्टी वचून एक डीमेट अकावंट करूं शकता डीमेट अकावंट ओपन करपाक प्लस तुका एक ट्रेडींग एकावंटूय करपाचो पडटा सो हें सगलें तुका ब्रोकर करून दिता सो सपोज तुका स्टोक मार्केट ट्रेडींग करपाक जाय न्ही जाल्यार तुका डीमॅट अ अकावंट ओपन करपाक जाय आनी हे डिमॅट अकावंट तुका प्लेस्टोराचेर अवेलेबल आसा डिमॅट अकावंट तरेतरेचे आसा वेगवेगळे ब्रोकर्स आसा ब्रोकर सांगपाक गेलो म्हटल्यार झिरोदा एक ब्रोकर्स आसा इनजर्ड ब्रोकींक एक ब्रोकर आसा तशेंच अपस्टोक्स आसा आनी आतां वेगवेगळे तरेतरेचे येता आनी स्टोक मार्केट हो एकूच असो सबजेक्ट ना स्टोक मार्केटान आनिकूय वेगवेगळे इनवेस्टमेंट आसा क्रिप्टो धर रियल इस्टेट म्हूण आसा सो एक स्टोक मार्केट म्हणजे एक इनवेस्टमेंट स्टोक मार्केटान वेगवेगळे सेगमेंट आसात एक आसता इक्विटी सेकेंड आसता ऑप्शन एंड ऑप्शन स्टडी आसता एक आसता फ्युचर ट्रेडींग सो जेन्ना इक्विटीन कशे आसता तूं स्वताचे शेयर्स बाय करूं शकता स्वताच्या पयशान बाय करूं शकता आनी सेलूय करूं शकता फ्युचर्स एंड ऑप्शन्स सुद्दा एक ट्रेडींग आसता ते तूं कितें करूं शकता ते तूं स्वताच्या पयशान बाय करूं शकता बट ब्रोकर आसा तो तुका पयशे दिता बाय करपाक वो सॅल करपाक ह्या इक्विटीन इक्विटीन तूं बाय आनी स्टोक अशे आसता स्टोक मार्केटान तूं पयशे इनवेस्ट करून शोट टमाकूय करूं शकता लोंग टमाकूय तूं करूं शकता जेन्ना तूं शोर्ट टर्मान इनवेस्ट करता तेन्ना लायक तूं आयज आयच्या एका दिसा तूं बाय करून सेल करपाक शकता एक तर तूं म्हयन्या बरान म्हयन्या खातीर तूं एक म्हयनो सुदा सपोज बाय केलो जाल्यार तेका सुदा बाय एंड सेल करूं शकता सो तेका वेगवेगळे ट्रेडर म्हणटा आतां सपोज तूं शोट टर्माक सपोज ट्रेड करता जाल्यार तुका डे ट्रेडर म्हणटा डे ट्रेडर कितें करता आयच्या दिसा बाय करता आयच्या दिसाक सॅल करता सपोज सेंकेंड तरेचो असो ट्रेडर आसता तेका स्विंग ट्रेडर म्हणटा स्विंग ट्रेडर किदें करता आयच्या दिसा बाय करता आनी तो स्टोक एक दिसाक लायक एक वीक दोन वीक एक म्हयनोभर सुद्दां होल्ड करूं शकता सो तेका स्विंग ट्रेडर म्हणटा तशेंच एक इनवेस्टर आसता तो कितें करता एक स्टोक सपोज बाय केलो जाल्यार तो फूल वर्सबराक तो दवरूं शकता स्टोक तितूंन कितें जाता तुका एट द एंड तुका जाय प्रोफीट आनी स्टोक मार्केट हो खूब रिस्की आसता हितून तुका लॉस जावपाचे चांसीस खूब आसता खूब म्हणजे खूब कळ्ळें एक एक अशे स्टोरीस आसा जे ब्रोकरा कडल्यान लोन घेता आनी ट्रेडींग करता आनी तितून तांकां इतलें लॉस जाता की तांकां सुसायड करपा इतलें आनीक कांय ऑप्शन आसना सो सो स्टोक मार्केट हो खूब बरो आसा तसोच वायट आसा खूब लोक आसा जेंच्यांनी कोट्यांनी पयसो गेल्लो आसा आनी खूब लोकांनी आसा कोट्यांनी पयसो हेंय केल्लो आसा आणी हे जे ट्रेडींग आसा पय पयशे तितून ऑप्शन आनी ट्रेडींगाचें सपोज उलोपाक गेलो जाल्या ऑप्शन्सान सुद्दा वेगवेगळे ट्रेडींग स्ट्रेटेजी स्ट्रेटजीस आसता फ्युचर्सानूय वेगवेगळे ट्रेडींग स्टेटर्जीस आसता ऑप्शन सपोज तूं गेलो जाल्यार ऑप्शनसांनूय वेगवेगळे सेगमेंट आसता ऑप्शन बायींग म्हूण आसता ऑप्शन सेलींग म्हूण आसता ऑप्शन बायींग सपोज म्हूण आसता तितुनूय सुद्दा वेगवेगळे तरेन तूं ट्रेड करूं शकता तेतून वेगवेगळे स्ट्रायक प्रायस आसता फ्युचर्सान सुद्दा ट्रेड करपा गेलो जाल्या तितुनूय वेगवेगळे स्ट्रायक प्रायस आसता सो हो एक खूब व्हडलो विशय आसता आनी लोक ट्रेडींग कशें करतले बाय सेल करपा कितें तरी सिंग्नल जाय न्हू सो त्या सिग्नला खातीर तूं वेगवेगळे इंडिकेटर अप्लायज करूंक शकता ऑनलायन वेबसायट आसा ताजेर वचून चार्ज पळोवंक शकता चार्साच्या बेज तूं ट्रेड करूं शकता जेन्ना तुका ट्रेडींग करपा जाय जाल्यार तुका वेगवेगळे स्ट्रेटजी अप्लाय करपा जाय जाल्यार ऑप्शनसूच सपोज धरले जाल्यार वेगवेगळे स्ट्रेटजीस आसता ऑप्शन्सान म्हटल्यार कॉल स्प्रेड बूल अशे वेगवेगळे म्हाका याद जायना बट आसता वेगवेगळे स्ट्रेटजीस जे तूं अप्लाय करून ट्रेडींग करून तूं पयशे करपा शकता